दिक्खो ना साढ़ियां जेह्ड़ियां परानियां जेह्ड़े मैह्ल न जे बी हैन सारे भज्जै दे त्रुट्टै दे उनें गोरमैंट ने ठीक करना चाहिदा बच्चें गी पता लग्गना चाहिदा साढ़े राजे महाराजे हे जेह्ड़े ओह् कुत्थें रौंह्नदे हे कियां रौंह्नदे हे सद रा जि'यां मुबारक मंडी ऐ ओह् मतलब दिक्खो तुस रिपेयर होनी चाहिदी सारी होआ दी बी ऐ एह् नि ऐ कि नि होआ दी जि'यां बावे आह्ली माता ऐ साढ़ी टूरिस्ट आंदा दिखदा मानसर दिक्खो सरूईंसर दिक्खो सब जगह् सारे लोक मतलब दिक्खा दे सुना दे भई बड़ी जेह्ड़ियां दिक्खो जी तुस ना अपनी जिन्नी बी अपने पराने न जि'यां राजें दे मैह्ल होई गे जो बी होई गे जिन्नी उसी कोशिश करगे बचाने दी जिन्नी उनेंईं रिपेयर करगे जां किश करगे ते ओह् ठीक गै रौह्ङन जि'यां दिक्खो बाह्र आगरा ऐ ताजमैह्ल ऐ ओ उसी किन्ना ओह् किन्ना ओह् पराना ऐ ओह् पर उसी रिपेयर कीता सब किश कीता ते ओह् उ'यै नेहा दा मतलब परतियै नमां होई गेआ ते इयां गै साढ़े बी जेह्ड़े मैह्ल न जम्मू दिक्खने आह्ले जि' यां ओह् फर्स्ट क्लास होने चाहिदे दिक्खने आह्ले चाहिदे भई ओह् बाह्रा दा जेह्ड़े बी आन शैल दिक्खन माता बैशनो ऐ ओ ते बड़ा अच्छा श्राइन बोर्ड ने उसी भई बड़ा अच्छा कीते दा होर बड़ियां जगह् न जिनेंगी दिक्खना उ जान दिक्खन जान जेह्ड़े आन टूरिस्ट आह्ले दिक्खन ते पता लग्गै भई एह् जम्मू दियां जगह् न इत्थें राजें दे मैह्ल न राजें दे सब किश बावे आह्ली माता ऐ राज ए परा मुबारख मंडी ऐ थल्लै दिक्खो तुस जाइयै रघुनाथ बजार आह्ले पास्सै सारे अज्जकल सानू बच्चें गी पता पैह्लें आखदे जी परानी मंडी परानी मंडी परानी मंडी केह् होंदी ही परानी मंडी ही पैह्लें पराने लोक हे इक दुए कन्नै बौंह्दे हे खड़ोंदे हे गल्लबात करदे हे मंडी होंदी ही सारे जने शामीं'लै किट्ठे होइयै बेही जंदे हे उत्थै बौंह्दे हे गल्लबात करदे हे इक दुए ही सुनदे हे सनान्दे हे ते अग्गें केह् होंदा हा अग्गें किट्ठे होइयै सारे म्हल्लै गै बौंह्दे हे गल्लां करदे हे हून अज्जकल एह् है गै नेईं ऐ ते हून मतलब बच्चें दस्सो सनाओ भई अपने कोई बी गल्ल ऐ डोगरी डोगरी जेह्ड़ी गल्लां न डोगरी दिक्खो सुनो जाओ ते पता लगदा बच्चें गी बी भई एह् केह् केह् केह् ऐ हा साढ़े डोगरें दा बच्चें ही बी सनाना पता लग्गना पता लग्गना चाहिदा